जों फराय फरायनानै मोनबोनाय गोदोनि भारतनि राजाफोरनि मुंखौ जोङो गोसोखाङो अशक महाराजा औरंजेब आकबर बिथांमोनहा जोंनि भारतबर्शनि गिदिर गिदिर बै समनि राजामोन बिसोरनि जिउ खौरांखौ जों फरायोब्ला जों जोबोदनो मिथिनो मोनो जों जेब्ला जारिमिन फरायदोंमोन गोजौ फरायसालियाव अब्ला जों बिसोरनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो मोन्दोंमोन बेबादिनो आरोबाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गबिन्द चन्द्र राजाखौ जों मिथिनो मोनो बियो बर'नि जोबथा राजा बियो जोबोद दुखुनांथावै बियो गावनि राजउलाफादखौ हगारनानै होनांदों तुलाराम सान्थ्रि गाहाइनो दा बेबायदि सल'फोरखौ जों उन्दैफोरनो मिथिहोनांगौ गोदोनि आरो दानि राजाफोरनि रायजो खुंबोनाय बे सल' बाथाफोरखौ जों खिन्थानो रोंनांगोन बेफोरो गोदो गोदाय नंगौमोन मोगथां महरनिमोन नाथाय बेखौ जों दा नुनो मोना अब्लाबो जों जारिमिन फरायनानै बिथांमोननि जिउ खौरां बिथांनि रायजो खुंनाय आरो बर' राजानि जेनाखि गबिन्द चन्द्र बिथाङा माबायदि सायज खालामनानै दंमोन बेखौ जों आसामनि जारिमिनाव मिथिनो मोनो बेखायनो जोङो उन्दैफोरनो जोंनि गोदो गोदायनि राजा महाराजा आरो गेजेर मुगानि राजा महाराजाफोरनि सल'खौ जों खिन्थानाया होनाया जोबोर गाहाम